नमस्कार अच्छा कौन सी लकड़ी चाहिए शीशम शीशम की लकड़ी तो बहुत अच्छी होती है सूखी है पकी हुई लकड़ी हमारे पास है बहुत अच्छी लकड़ी है और आए यह भी देख लीजिए अब हाँ अच्छा सर सागवान की लकड़ी भी बहुत अच्छा यूज़ होती है बहुत अच्छा ज़्यादा दिन तक टिकाऊ होती है बहुत अच्छा अगर आप लगाना चाहें तो सागवान की भी कहिए उसका भी रेट बता दें सागवान का भी शीशम का भी और है हमारे पास आम महुआ भी लगाने मंदिर बनाना चाह रहे हैं तो आम की पकी लकड़ी लगाएँगे वह भी शीशम से कम नहीं होती आपको रेट भी सस्ता पड़ेगा तो बताइए कौन सा दें आपको शीशम ही चाहिए था रेट देखिए साहब सबका अलग अलग है आपको पड़ेगा इस समय दो हज़ार स्क्वायर घन के हिसाब से पड़ेगा शीशम का बाईस सौ पच्चीस सौ मार्केट रेट चलता है और जगह हमारे आरा मशीन पर आप ज जो है देख ही रहे हैं तो आप अच्छा बढ़िया मिल जाएगा आप बहुत अच्छा मिलेगा आपको ऐसा नहीं है जीज वही नहीं साड़ी लडकियाँ अच्छी है वह अच्छी कटिंग अच्छी उसमें मिल जाएगा आप कुछ भी किसी भी घर के काम से लेकर किसी कामर्शियल काम से लेकर किसी भी फ़र्नीचर में यूज कर सकते हैं आप शीशम की लकड़ी पकी हुई है सर हमारे पास आप पैसा रेट उसमें आप कम कर लिया जाएगा कम पर कम कर देंगें रेट थोड़ा बहुत कम्प्रोमाइज कर लेंगे तो लगभग कितना कि कि कि कित

जी कितना चाहिए आपको कितना चाहिए आपको दस मन लगभग और उसमें बढ़ भी घट भी सकता है कि इतना ही एकुरेट चाहिए अच्छा अच्छा मतलब आप कहीं दान कर रहें तो आपको और लकड़ी चाहिए हाँ चलिए आप जो भी करेंगे उस पर वह वह करना होगा आप ज़्यादा से ज़्यादा लेंगें साहब तो ज़्यादा से ज़्यादा हम चाहेंगे कि आपको डिस्काउंट आपका लाभ हो और अच्छा से अच्छा किया जाएगा अच्छी आप देखिए शीशम की पकी हुई लकड़ी है और आपको शीशम ज़्यादा सही पड़ेगा चलिए ठीक है मैं नहीं नहीं बिल्कुल हम करेंगें सर जिससे आपका भी फ़ायदा हो आप हमारे यहाँ से ख़ुश होकर जाइए हम आपकी इसके लिए व्यवस्था करते हैं तो आपको शीशम की अच्छी और कम रेट में अच्छी लकड़ी देंगे ठीक है सर नमस्ते सर